बिफां गायनायनि बेलायाव बिफांखौथ' आं गायो गायनानै आरो बिफां गायनानै ओरैबायदि जोथोन खालामनो गोनां जायो बिफांखौ फार्स्टआव गायना लाग्रोनानै बबेबा समाव खरान बोथोर जायो बबेबा समाव आरो अखा मोनो बांद्राय खरानबो खरान बोथोराव ओरैबादि साखोन सिखोन खालामनो गोनां जायो बिफां गायनानै बेरा दुमनानै दोनोब्ला जोंहा मोसौ बोरमा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हायो बिफां गायनानै आरो खरान बोथोराव दै होनो गोनां जायो आरो दैफोर होयोब्ला बिफांआबो मोजां समायना सोमखोर महर लायो आरो बिनि उनाव गोदान गोदान बिलाइ खिलियो आरो बांसिन अखा बोथोराव अखा मोनबाय थायोब्ला बेखौ हा खोस्रोनानै बिनि जिं जिं दै थांनाय लामा खालामना होनानै जेनेबा दै बुरजा जाब्ला बेखौ थैयै बायदि जोथोन लायो आरो थैयै बायदि जोथोन लानानै मोजाङैनो मोजां थांखाङोब्ला जोंनिनो बे जोंनिनो मोजां बारहावा मोनो जोङो बिफांनिफ्राय आरो फिथाइ सामथाय थाइजौ खान्थाल गायोब्ला बोथोर फिसा दंफांनिफ्राय जों गायै गायै गायनानै जोथोन लायो जोथोन लानानै जेला गोदोर गिदिर जागोन अब्ला जोङो फिथाइ मोनगोन फिथाइखौ जोङो जायो जायो आरो बिथिं आरो सब सब फिथाइ सामथाय थाइजौ खान्थाल कमला आनारस गासैखौबो जोङो जोथोनै गायनो गोनां जायो आरो बिनि उनाव जोंनि फिथाइ होयोब्ला जों बेखौ खानानै जायो आरो जों फान्नोबो मोनो फिथाइ सामथाय मोनोब्ला